स्वस्थ शरीर ऐं मन खे विक्सित करण लाइ रांधि जो महत्तवपूण अर्ज़ु अदा करे थी रांधि कई प्रकार जी आहिनि जेका पंहिंजे शारीक सां गॾ गॾ मानसिक विकास में बि मदद करे थी हिक सां गॾु हिकु पढ़ाई जे समय खे पाण खे चिड़चिड़ जी स्थिती थींदी आहे हिन लाइ पाण खे रांधि हिन चिड़चिड़ खां परे करण लाइ कमु लॻंदी आहे रांधि सां पाण खे तन ऐं मन ॿिन्हिनि में स्वस्थ रहण लाइ मदद रूप आहे ॿारनि खे त ख़ासि करे रांधि में भाग वठिणो खपे रांधि सां ॿारनि जो व्यक्तितव सुठो थींदो आहे रांधि सां मनोबड़ बि वधंदो आहे थोरा थोरा वारा घण मिली रांधि करणु हुननि जो माण्हुनि सां स्वभाव वधे थो रांधि रमण सां पंहिंजे शरीर ऐं मन बि स्वस्थ रहनि था रांधि रहण लाइ पाण खे कोई उमिरि हूंदी न आहे नंढे खां वठी वॾे ॿुढे ताईं रांधि खेॾे सघनि था